आमच्या वाठारांत खूब अंशे खेळ आसात जे आज काल लुप्त जाल्लेले आसा म्हाका लेगीत अशे खुबशे खेळ खबरनात पूण हांवे म्हज्या जाणट्यांक विचारून कांय खेळांची नावां वरेळ काडल्यात तातूंतले कांय म्हणळ्यार सातोड्यो गोंजे विटांनी गड्ड्यांनी चोरांनी जावं उदकांनी आनी मेंडिकोट सातोळ्यो ज्यो गेम आसात त्यो विटांनी खेळटाले ते एकार एक कन्न सात अशे वीट दवरताले आनी दोन गट करताले एक गट एका वटच्यान त्या विटांक फातर मारतालो आनी जर समज थंय वीट पडले जाल्यार ज्या गटान तें वीट वडयल्यात तें वीट लायताले आनी तो मेरेन दुसरो गट आसा तो बोल घेवन तेमचे फाटीर मारपाक धांवताले असो हो सातोड्यो गेम आसात गोंजे विटांनी हो खेळ म्हणळ्यार आमचो विटी दांडू एक बडी उरता आनी एक विटी किल्ली उरता विटी म्हणल्यार एका तरान एका लाकडाचो बारीकसो खूळ तिसरी गॅम म्हणळ्यार गड्ड्यांनी हातूंत खूब मजा येताली गड्ड्यांनी म्हणल्यार एका गोलाकार बॉक्सांत गोलाकार चक्रांत आमी काय गड्डे दवरताले म्हणल्यार कांय बारिकशे बोल दवरताले आनी एका वटच्यान आमी ते एक गड्डो घेवन तेंकां मारताले आनी भायर मारताले तिसरो म्हणल्यार चोरांनी जावं उदकांनी ह्या खेळांत दोन गट आसताले दोनूय गटांत चार चार जांव स स अशे भुरगे उरताले एक गट दुसऱ्या गटाक सोदतालो दुसरो गट जो आसा तो काय सामान चोरून ता खंय तरी लिपोवप आनी दुसऱ्या गटान तें सामान सोदप मेंडिकोट हो खेळ आमच्या काणकोणांत नाय म्हणळ्यार आतां गोंय भरांत खूब फामाद आसा पत्त्यांनी खेळपी हो खेळ कांय लोक बार्रांनी कांय लोक आनी कसले जाग्यान बसून खेळटा आमी लेगीत हो खेळ आमच्या चवथिनी जावं जेन्ना खूब लोक एकठांय जाता तेन्ना आमी हो खेळटा मेंडिकोट ह्या खेळांत चार चार जाण जावं स जाण जावं आठ जाण खेळूं येता हातूंत सगळ्यांक समान रितीन पानां वाटप मेंडिकोटान मेंडी म्हणल्यार धाको उरता जें पान धाचें उरता ताका आमी मेंडी म्हणटात आनी बादार बाद कोटार कोट अशें घालून आमी ही हो खेळ खेळटात